میں نے گرمیوں کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی کمپنی کا کولر خریدا کیونکہ اشتہار میں واضح طور پر دعوہ کیا گیا تھا کہ یہ کولر بارہ گھنٹے تک مسلسل ٹھنڈی ٹھنڈک فراہم کرتا ہے اور اس میں جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے جو عام کولرس سے بہتر ہے ان دعووں کو دیکھ کر میں نے فوراً خریدنے کا فیصلہ کیا لیکن جیسے ہی میں نے اس اسے استعمال کرنا شروع کیا مجھے اندازہ ہوا کہ یہ میری توقعات پر پورا نہیں اترتا کولر صرف تین سے چار گھنٹے ہی مناسب ٹھنڈی ہوا دیتا ہے اس کے بعد اس کی کارکردگی بہت کم ہو جاتی ہے پانی بہت جلدی گرم ہو جاتا ہے اور کچھ دنوں بعد کولر سے بدبو آنے لگی جو پورے کمرے میں پھیل جاتی ہے میں نے کئی بار پانی کی ٹنکی کو صاف کیا اور مختلف جگہوں پر رکھ کر دیکھا لیکن مسئلہ جوں کا توں رہا اس سے بھی زیادہ مایوسی اس وقت ہوئی جب میں نے آپ کی کسٹمر سروس سے رابطہ کیا نہ صرف مجھے مناسب رہنمائی نہیں دی گئی بلکہ بار بار کال کرنے کے باوجود میرا مسئلہ حل نہیں ہوا